हैलो हाँ जी अच्छा हाँ सब के अलग अलग प्राइस रहते हैं और आपको जैसा करवाना छोटा करवाना हो या बड़ा करवाना हो वो आप आप हमें बता सकते हैं फोटो भी सेंड कर सेंड कर सकते हो या आप मुझे फ्लावर कैसा करना है बलून का करना है मुझे बता दीजिये मैं जिस हिसाब से आपको पेमेंट बता दूंगा और कितना बड़ा करना है मुझे ये बता दीजिये हाँ तो ठीक है ना आप मुझे तारीख बता दीजिये और कब चाहिये और कहाँ पे आना है तो मैं मेरी टीम के साथ आ जाऊंगा और जो भी जितना भी आप बोल रहे हो व्हाइट ब्लैक बलून और फ्लावर तो वो सब मैं मेरे पास है उपलब्ध है मैं सब ले आऊँगा आप मुझे बता देना कहाँ पे करना है और कैसे करना मैं सब कर दूंगा आपका अच्छे से अच्छा डेकोरेशन कर दूंगा उधर हवेली पे ठीक है उधर हवेली पे आ जाऊंगा मैं और पेमेंट तो देखो अलग अलग रहता है कि यार बड़े के भी एक चार हज़ार रुपए तैंतीस सौ रुपए और वैसे तो आप बोल रहे हो कि बड़ा करना है तो मैं आपके यहाँ आके देखूँगा पहले कि कितना बड़ा करना है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्या पेमेंट लगेगा हाँ हाँ मुझे मेरे पास सब फाल फ्लावर हैं पर आप मुझे बता दीजिये कौन कौन से फ्लावर लगें या तो फिर आपके पास कोई फोटो है कि किसी भी डोके डेकोरेशन उसकी क्या बोलते हैं तो मुझे वो सेंड कर दीजिये तो मैं आपको सेम टू सेम बता दूंगा कि हाँ इसमें ये ये लगेगा और ये है व्यवस्था सबकी ठीक है तो फिर आप मुझे कॉल कर दीजिये है ना जी ठीक है हाँ